السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ سر کیا میری بات راجیش سے ہو رہی ہے سر میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا ٹیبلیٹ آن لائن آرڈر کیا ہے لیکن اب تک ہم کو اس کی پشٹی نہیں ملی ہے ہم چنتت ہیں کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا اس لیے ہم اس کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں کہ آرڈر کی استھتی کی جانچ کرنا چاہتے ہیں ہم کو یہ معلوم ہونا ہے کہ یہ آرڈر کہاں گئی ابھی تک میرے پاس آیا کیوں نہیں ہے جہاں سے ہم نے ٹیبلیٹ خریدا تھا اب ہم اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کر رہے ہیں تب بھی اس کی پشٹی ہم کو نہیں ہو پا رہا ہے سر ہم کو کام ہے اس آپ تھوڑا جلدی بتا دیتے تو اچھا رہتا جی سر جی سر جی جی وہاں وہاں جو ایڈریس ہم دیے تھ ے اس ایڈریس پہ یہ آرڈر نہیں آیا ہے جی اس کا ہم کو پوری اچھی طرح سے بتا دیجیے کہ آرڈر کہاں پہ ہم کو ملے گا جلدی بتا دیتے تو اور بہتر ہوتا ہوتا کہاں تک گئی ہے یہ آرڈر ہم کو معلومات ہونا ضروری ہے ا آپ بتا دے دے تو آپ کا بہت سکر گزار ہوگا اور آپ اور آپ اس کی سہایتا کر کے استتھی اسپشٹ کریں گے اور بتائیے کہ یہ آرڈر کہاں تک پہنچی جی جی سر میرا ایڈریس پورا صحیح ہے جی ہم یہی کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ میرا آرڈر کیوں نہیں ابھی تک میرے پاس آیا جی جی مجھے سر اور بھی کام ہے چار دن ہو گیا یہ آرڈر میرے گھر تک نہیں آیا ہے اس کا کارن کیا ہے سر بتا دیتے تو اچھا ہوتا ہے جی ہاں ہاں میرے آرڈر میں سب کچھ صحیح ہے پن کوڈ گاؤں بلڈنگ نمبر سب صحیح ہے جی سر ہم چیک کیے ہیں پورا صحیح طریقہ سے سب صحیح ہے جی جی میرا ایڈریس پورا صحیح ہے جی جی وہ میرے آرڈر تو پہلے سے ہو گیا ہے میرے پاس ابھی تک پہنچا نہیں ہم اس کو ابھی تک ریسیو نہیں کر پائے ہیں جی نہ نہ غلط جگہ نہیں گیا ایڈریس پورا صحیح ہے جی اس سے پہلے بھی اس ایڈریس پہ اور بھی آرڈر آیا ہے اور یہی ایڈریس ہے جو ابھی تک نہیں پہنچ پایا ہے جی میرا سب کچھ صحیح ہے اس سے پہلے بھی ہم کیے تھے میرا پورا اس کا اس کو لاگ ان بھی کیے ہیں پھر اسی ایڈریس پہ ابھی تک نہیں آیا ہے جی جی سر ہاں ہاں ہاں اس سے پہلے بھی بہت آیا ہے یہی سامان ہے جو ابھی تک نہیں پہنچ پایا ہے جی ہاں ہاں پن کوڈ چوراسی اکہتر زیرو نو ہے میرا اسی کوڈ پہ پورا سامان آیا ہے جی ہم مدھوبنی ضلع کے ہیں سر جلدی سامان میرا آ جائے یہ اب کوشش کریے آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوگا